जी बाजूँ नमस्कार जी जी कहल जाउ मिथिलाम लोक संस्कृति जे छै से बहुत समृद्ध छै आ ओहिमे सामा चकेबा जट जटिन झिझरी आर आर एहन तरहक बहुत रास जे छै से परम्परिक छै तेकर बाद किछु जे छै से अपनेकेन नाँच सभ जे सदिखन होयत रहय लोकगाथा पर आधारित अल्लाह रुदल बिहुला विषहरी एहि सभ तरहके बहुत तरहके लोकगाथा छै जेकरा की लोकसभ अभिनय करैत छै आ ओ अभिनयमे से ओसभ गाम घरके लोककेँ मनोरञ्जन तेकरा सङ्गे सङ्गे ओ जे परम्परा जे छै लोकगाथाके ओकरा पुनर्जीवित कऽके रखने छै आ सामा चकेबा भाय बहिनके प्रतीक छियै भाय बहिनक समबन्धक छै जे श्री कृष्णके बालक साम्ब रहथिन हुनकासभसे रिलेटेड छै ताहि दुआरे ओ सामाके अपनेकेँ छठिक खरना दिनसँ आरम्भ होइत छै आ कार्तिकक पूर्णिमा दिन हुनकर फेर भसान होइत छै बड़ा लोक हर्षसे करैत छै जट जटिन छियै ताहिमे महिलासभ गोटे आपसमे प्रश्नोत्तरीक एकटा काज होइत छै जे रातिक खेलल जाइत छै आ बड़ा सुन्दर ढङ्गसँ गीत गाबि गाबि कऽ ओसभ करै छथिन जे बड़ सुन्दर लागैत छै एकर बाद बिहुला विषहरी जे भेलै ओहो लोकगाथे पर छै आ भिन्न भिन्न प्रकारक हमरासभ ओहिठमा सांस्कृतिक बहुत मने सुनैत तऽ छियै वर्तमानमे अपनेकेँ मिथिला पेंटिङ्ग जे छै लोककलाम ओ आबैत छै जे गिरिजा देवीकेँ बहुत नाम छनि ओ मिथिला पेंटिङ्ग मधुबनीसँ आरम्भ भेल आ ओ सम्पूर्ण भारतके क्षितिज पर देश लऽकऽ की विदेशोमे ओकर चर्चा होइत छै तऽ घुमा फ़िराक मैथिल आ मैथिलमे मिथिला मिथिलामे हमरसभक जे गाम घर अइ अपना अहिठाम जे जेना बाहरी पश्चिमी सभ्यताके कतबो हमरासभ पर हाबी भेल परन्तु हमरसभक अपन परम्परागत कल्चर जे यऽ ओ कल्चर संस्कृति सभ्यता जेकि छै लोकगाथा रीतिरिवाज हमरसभक अखनहुँ धरि अक्षुण्ण यऽ आ ओ बहुत नीक छै आन आन प्रान्तमे लोहड़ी छै बिहू छै ई सभ जेना होइत छै तहिना हमरासभक ओहिठाम ओना तऽ पर्व त्यौहारसभ छयबे करै पर्व त्योहारक कोनो बाते नहि छै एकर अलावा ई सभ बात जे छै ई सभ बात होइत छै तऽ अपनेकेँ हमरा लागया जे सम्पूर्ण जानकारी जहाँ तक भऽ सकल छै हम तऽ अपनेकेँ देलहुँ आओरो आओरो बहुत रास छै जे हमरासभकेँ अखन नहि आबैया अखन स्मरणमे नहि आबि रहल यऽ ताहि दुआरे नहि कहि पाबि रहल छी बहुत बहुत हमसभ ई मामलामे भाग्यशाली छी हमरा ओहिठमा बहुत रास लोककला लोकगाथा सांस्कृतिक धरोहरके रूपमे हमरासभकेँ प्राप्त अछि आर कोनो बात विशेष हूअ तऽ बाजूँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै अपनहुँकेँ धन्यवाद ठीक छै